हाँ बताइए कैसा फ़र्नीचर बनवाना है आपको किस किस तरीके का फ़र्नीचर

अच्छा तो कैसी क्या कैसी क्या डिजाइन आपको बनवानी क्या कैसे क्या करना है ये आप बताऍंगी

हाँ हाँ तो आप आप आ कर देखिएगा जैसा होगा वैसा हम बताते हैं आपको जैसा आप बताएँगी उसी प्रकार के आपके डिजाइन बन जाएगी और आपका किचन हाँ हैं हाँ हैं ठीक है नहीं नहीं लकड़ी अच्छी है अच्छी वाली लकड़ी है शीशम और साखू इन इस तरीके इस टाइप की लकड़ियाँ हैं

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो आप जैसी डिजाइन जैसा जो कुछ बताएँगी जैसा लुक में बताएँगी वैसे उस प्रकार का तैयार हो जाएगा आपका बन जाएगा उसी तरीके से

किचन का है रूम का है किस चीज का आप जाहे जाहे का बताएँगी फ़र्नीचर वो आपका तैयार हो जाएगा हाँ हाँ वो लग जाएँगी हैं वो भी हैं हमारे पास

अच्छा

ठीक है फिर से बना हाँ हाँ आप जैसी आप जैसी बताएँगे हम उस तरीके की आप डिजाइन आप भेजना हम उसी प्रकार की डिजाइन आपको बना के देते हैं ठीक है